میں وائس ٹو ٹیکس کا کافی بار میں نے استعمال کیا ہے اپنے میسیج وغیرہ ٹائپ کرنے کے لیے مجھے وائس ٹو ٹیکس میں اتنا استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن ہاں مجھے اس سے سہولیت یہ ہوتی ہے کہ کافی بار میرے ہاتھ میں کچھ لگا ہوتا ہے تو میں وائس ٹو ٹیکس کے استعمال سے اپنی بات بول کر لکھوا لیتا ہوں تو مجھے اس سے یہ سہولیت ملتی ہے باقی دوسری سہولیت یہی ہے کافی بار مجھے کسی لمبے ٹاپک پہ کچھ لکھنا ہوتا ہے تو میں اس دستاویز کو پڑھ کے وہ چیز لکھ لیتا ہوں یہ چیز انگلش میں مجھے زیادہ آسان لگتی ہے ہندی اور اردو کے معاملہ میں تھوڑا سا مجھے کمی لگتی ہے